जैसे की हमे आर बिहारके रहै बला छियै तऽ हमे आर बाहर परदेश जाइ छियै कमाइ लए बाहर भीतर या नहि तऽ हमे तऽ जादातरके तऽ बैंगलोरे जाइ छियै बैंगलोरेमे सबदिन से रहै छियै तऽ बैंगलोरमे हमे आर काम करै छियै यानी बेकरी लाइनमे केक बनै है अंडा पॉप्स भेज भेज पॉप्स पाँवरोटी बरेड ईसब बनै है बहुत अगेरा बगेरा बनै है बेकरी लाइनमे तऽ वहाँ पर तऽ हमे आर बहुत दिन चारि पाँच साल से रहै छियै ठीक तऽ यानी बहुत दिन काम काम करैमे बहुत बहुत मन लागै हुवाँ तबके बाद ओहि लोकल आदमी से यानी जान पर्ची भऽ गेलै यानी दोस्ती भऽ गेलै ओहो उएह कम्पनीमे काम करै है लेकिन ओकर ओकरो ओकर घर हुवें है बैंगलोर ठीक दोस्ती बहुत भऽ गेलै तऽ ओ ओ हमरा से पूछि रहलै हन से बिहारमे तोरा बिहारमे की सब हो रहलौ हँ से हमहुँ जेबो घूमैला तोहर बिहार यानी बहुत नाम सुनलियौ बिहारमे बहुत चीज छै यानी बिहारे से संस्कृत उठलै हँ तऽ बिहारमे भी यानी बहुत अइसन अच्छा अच्छा चीज मनायल जाइ यानी परब छठि पूजा ईसब मनायल जाइ है तऽ ओ दोस हमरा सँ पुछलकै तऽ हम कहलियै से देख दोस हमरा आरके ईधर यानी सरस्वती पूजा मनाएल जाइ है सरस्वती पूजामे सरस्वती पूजामे यानी मनायल जाइ है तऽ सरस्वती पूजामे ईसब होइ है जैसे की सरस्वती जीके मूर्ति जे बनै है मट्टीके सरस्वती जीके बैठाके दुरा पर पूजा होइ है पूजा कथी कहै है तऽ ओहिमे परसादी आर इएह होइ है गाजर बैर केशोर ईसबके परसादी होइ है आ सरस्वती पूजाके बाद फिर रक्षाबन्धन आबै है दोस रे जैसे की भाइ बहिनमे प्यार यानी भाइ बहिनमे प्यार जैसे कि बहिन सब भाइके राखी बान्है है तऽ यानी ईहो ईसब भाइ बहिनके बड़का परब भेलै रक्षाबन्धन तऽ बहिन सब राखी बान्हलक भाइके टिक्का केलक चन्दन से पाएर छुलक मिठाइ खियेलक भाइयो मिठाइ खियेलक तकरबाद राखी आर बाइन्धि दे मिठाइ खिया दे बहिन तऽ भाइ सब अथी दै है कथू है पैसा राखी बान्हलकै ओकर पैसा दै है दोस्त हँ तऽ हमरा बिहारमे ईहए सब होइ है तबके बाद तबके बाद दुर्गापूजा होइ है दुर्गापूजामे ईसब यानी दुर्गापूजामे तऽ हमरा ईधर रावणो आर जरै है रे दोस्त रावण यानी सीता जीके हरण कऽ के लऽ गेलै रहए तऽ हमरा आरके ईधर रावण जरबल जाइ है दुर्गापूजामे दशहरा दिन रावण जराओल जाइ है समझलिही ने दोस्त हमरा बिहारमे ईसब होइ दुर्गापूजामे यानी बहुत अच्छा एक संस्कृत है हमरा बिहारमे बहुत अच्छा संस्कृत है हमरे बिहार से संस्कृत उठलै तब हर जगह बनायल जाइ है परब पबनी यानी कोइ भी त्यौहार दुर्गापूजामे बहुत अच्छा धूमधाम से होइ है दुर्गा जीके पूजा आ फिर दिवालियो दिवाली तऽ छठि पूजा आओर तऽ बिहारे से ऊठलै सब किछु हमरा बिहार से ईसब ऊठलै हँ समझलीही ने दोस्त हमरा बिहारमे एबही तऽ खूब मोन लगतौ एकबार हमर बिहार आही समझली ने तोरा हम छठि पूजामे लऽ जेबौ बिहार छठि पूजामे यानी दिवालीमे लक्ष्मी जीके पूजा होइ है लक्ष्मी जीके जैसेके घर अँगना यानी घर आँगनके यानी जत्ते होइ है ओकर समानके धोबिये है साफ सुथरा करै है अच्छा से घरके साफ सुथरा करै है गायके गोबर से निपे है लक्ष्मी पूजा करै है लक्ष्मी जीके फोटो अनलक गणेश जीके फोटो अनलक ईसब होइ है हमरा बिहारमे दीपावली मनायल जाइ है एहसे ही आ तब छठि पूजा आबै है छओ दिनके बाद दोस्त लेकिन तू ई बार जेबही ने बिहार देखियहिन केते मजा एतौ ने एते मजा एतौ ने यानी तू कहबी वाह अइसन हमरो बैंगलोरमे होतै रहए कास बहुत मजा एते तऽ हमरा बिहारमे इएह सब होइ है तकरा छओ दिनके बाद छठि पूजा आबै है छठि पूजामे हमे अर नदी कातमे घाटके यानी साफ करै छियै ओकरा घाटके साफ कऽ के सात आठगो दोस्त मिलके यानी जेत्ते करै है अलग अलग घाटके साफ कऽ के अच्छा से तकरबाद बहिन आरो है गोबर से ओकरा नीपबाके केला के थन कटवाके निपबाबै छियै रे दोस्त इएह सब होइ है हमरा बिहारमे खूब मजा एतौ समझलिही चल ई बार तू चलबे कर देखी केते मजा एतौ छठि पूजामे फटक्का छोरबिहि अइसन खुशीके माहौल देखबिहि की इएह तू कहबी कास हमरो बैंगलोरमे अइसेही छठ पूजा भी मनायल जैतै रहए तऽ खूब मजा अइते रहए तैँ सँ कहै छियौ तू चल हमरा बिहार मे छठ पूजा मे तू देख लिहैन बहुत मजा एतौ एन्जॉय एतौ बहुत